हिन मोबाइल गैलेक्सी एम फिफ्टी थ्री लाइ मां ॻाल्हायां त हिन में मतिलबु किन्ही में किन्ही शइ में की नयो स्पीकर लॻो आहे पहिरियों त जिन गॾु आहियो आहे इन मोबाइल में स्पीकर ख़ाली हिकु आहे हिन अघ में जेके ॿिए कंपनियुनि जा मोबाइल आहियां आहिनि उन्हनि मां ॿ स्पीकर हूंदा आहिनि हिन में हिकु स्पीकर आहे उहो बि हेठि पासे आहे ऐं स्पीकर त ठीकु आहे हिन में हैडफोन जैक बि कोन्हे असां जेको वायर वारो हैडफोन विझंदा आहियो न उन लाइ जेकी पिन खपंदी आहे उन मोबाइल में उहा बि कोन्हे ऐ हिन मोबाइल में जंहिं हिक ॿी किन्ही ॻाल्हि आहे जॾहिं लॉन्च थियो न तॾहिं हिन जो अघु टीह हज़ार हिकु ॿ महिननि में अघु जाम तकिड़ो किरी पियो त जॾहिं माण्हुनि टीह हज़ार जो वरितो उहे सोचींदा न असां हिकु ॿ महीनो बिह रहं आ घटि में मिले आ इहा ॻाल्हि किन्ही आहे इन मोबाइल जी रिसेल वैल्यू बि हेॾी न आहे ऐ स्टोरेज जी ॻाल्हि कयां त जॾहिं लॉन्च थियो ख़ाली हिकु सौ अठावीह जीबी जो ई थियो हुओ लॉन्च हिन हिन करे अॼ जे टाइम ॿ सौ छावंजाहु जीबी बि ॾियणु खपे आहे हिकु ऑप्शन छोकी मेमोरी खपे थी अॼुकल्ह जे ज़माने में माण्हू खे जाम फोटो लाइ विडियो लाइ पहिरियों टाइम हूंदो हुओ असां फोटो विडियो कंप्यूटर में लैपटोप में विझंदा हुआसीं पर हाणे त मोबाइल में ई रखणु पवंदा आहिनि न सॼो ॾींहुं मोबाइल ई हूंदो आहे हथ में त थोरी मेमोरी बि वॾी हुजे जंहिंसां मोबाइल बि घटि अटिके ऐं ॿी ॻाल्हि हुई इन फो मोबाइल जा जेका फोटो ईंदा आहिनि न उन्हनि में कलर मतिलबु ॻाढ़ो कलर थोरो वधीक ॻाढ़ो नज़र ईंदो आहे जेको असल फोटो आहे उहो न हूंदो आहे उहो नथो मिले असांखे त असांखे हुन लाइ एडिट करिणो पवंदो आहे फोटो एडिट करण लाइ वरी हिकु ॿियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कयूं होॾे बि मेमोरी वेंदी आहे रैम बि वेंदी आहे फोटो हिन जो आफ्टर फोटो प्रोसेसिंग मोबाइल जी ठीकु अथसि ऐं मूंखे सम्झ में नथो अचे हिन कैमरा में हिकु सौ अठ मेगापिक्सल आहे हिकु सौ अठ मेगापिक्सल जी उहा कोन्हे होतिरी फोटो सुठी नथी अचे ऐं लास्ट में ॿ मेगापिक्सल कैमरा मतिलबु ई न आहे हिननि ख़ाली मार्केटिंग लाइ इहो कयो आहे